ہیلو كیا آپ سویگی كسٹمر سے بات كر رہے ہیں جی میں فاطمہ بات كر رہی ہوں میں سویگی كی ریگولر كسٹمر ہوں میں كچھ نہ كچھ سویگی سے آڈر كرتی رہتی ہوں ابھی جب میں آپ كا ایپ استعمال كر رہی تھی تو مجھے بریانی جوكہ میں نے آڈر كر دی لیكن جب میں پیسوں كی ادائیگی كے لیے پیمنٹ والے آپشن پر گئی تو وہاں پر پیمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا جس كی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے اس لیے میں نے آپ كو كال كی ہے تاكہ آپ مجھے چیک كر كے بتا دیں پیمنٹ كیوں نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آڈر آنے تک میں انتظار كر رہی ہوں جب تک آپ چیک كر لیجیے پیمنٹ كیوں نہیں ہو رہی ہے شكریہ